جب ہم کھانا بناتے ہیں تو مسالے گھر کے پسے ہوئے ڈالتے ہیں ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالتے ہیں کھڑا مسالہ نہیں ڈالتے پسے ہوئے ڈالتے ہیں کھانا جب بھی بناؤ دل سے بناؤ جو خود بخود ذائقہ آ جاتا ہے ہم اپنے کھانے میں مرچی اور ہلدی میں پانی ملا کر اور اس کو بھون کر تب سبزی ڈالتے ہیں ہم ایم ڈی ایچ مسالے کا یوز نہیں کرتے یہاں تک نمک بھی ہم موٹا پسا ہوا ڈالتے ہیں جس سے ہمارے کھانا بہت اچھا بنتا ہے میں نے ایسے ہی بہت ڈسز بنائی ہیں مہمان بھی تعریف کرتے ہیں جاتے ہیں اور بریانی میں ہم بریانی مسالہ ڈالتے ہیں ویسے کہنے کو تو میگی مسالہ بھی بہت بڑھیا ہے لیکن ہم اپنے گھر کے مسالے ہی یوز کرتے ہیں وہ بہت فائدے مند رہتے ہیں جو پیکٹ کے مسالے رہتے ہیں ان میں زیادہ مرچ نہیں ہوتی اور ہمارے یہاں زیادہ مرچ کھائی جاتی ہے